जी हमने कुछ ऐसा चित्र बनाया था कि जिसमें बचपन से ले के आख़िरी तक का सफ़र कैसा रहता है एक मानव जीवन का बचपन में वो कैसा छोटा सा रहता है अपने पिता जी को सहारा मानता है जैसे जैसे बड़ा होता है वो तो उसमें उस मतलब वो उनको अपना साथी भी मानता है जैसे जैसे उस बच्चे कि उम्र ढ़लती है तो वही जो अपने बाप का सहारा है बनता है जो बचपन में तो उसके पिता जी उसका सहारा रहते थे किन्तु बुढ़ापे में पिता जी का सहारा वो बनता था हमने उसमें ऐसे चित्र बनाए थे कि जिसमें एक इंसान अपने जीवन में किस तरीके से रहता है किस तरीके से रहता है बोलता है और अपने जीवन में समझता है उनकी बचपन से ले के आखिरी तक वो किस तरीके से जीते हैं उनका व्यवहार कैसा रहता है किस तरह से लोगों से मिलते हैं एक नार्मल से चित्र में मैंने कुछ चीज़ें ऐसी दर्शायीं थी कि जिसका अर्थ हमारे जीवन में महसूस होता है इन्सान अपने मतलब दैनिक जीवन में इतना बिज़ी है कि वो सोचने के लिए उतना टाइम नहीं रहता है कि हम किस तरीके से बड़े हुए हैं हमारी हमने अपना अंत कैसे किया है किस तरीके से हमारी शुरुआत हुई थी अब क्या है हम किन्तु हम किसी माध्यम के ज़रिए से किसी चित्र के ज़रिए से हम उसे दर्शा सकते हैं कि हमने ऐसा क्या है अपने जीवन में बचपन में हमारे ये सफ़र था नौजवान में हम हमारा ये सफर है हमारी जिम्मेदारियाँ हैं ब्रह्मचर्य आश्रम में है हम ऐसी चीज़ें हमने अपने चित्र में दर्शायीं थी जिसका गहरा महत्व था हमारे लिए